हांव ट्रेकिंगाक गेलें तेन्ना आमी चोलोन वेता आसतना पावस येयलो पयलीं पावस येयला तेदोना हांव मागीर तो आनीक चड येवपा लागलो देन मागीर वारें मारपा लागलें वारें मात मारतां तें एक झाड पडलो आसलोलें मुखार सामकें सो तेज्या परस आनी मुखार ओयता म्हणल्यार आनी पोत्तून झाड पोडलें सो तें व्हडलें आहलोलें आमकां क्रोस कोरपाक मेळना आहलें आमी ट्राय कोरीत तिंगां तें काडपाक कट कोरपाक सो हें कट कोपाक काडपा ट्राय कोरी सो आमी मागीर तें एकट्यान म्हुणलें आमी दुसरे वाटेनसोन या म्हूण सो आमी दुसरे वाटेन वयता आसतोना देखून आमकां लिचीस लागली लिचीस लागतकूच ते आमी अर्द्यांको चोलपा येना आसलें चोलपा येना म्हुणटोरी मागीर ते गायड आहलो तेणें तेन्ना सांगलें कितें म्हूण सोल्टी वॉटर आहा तें घाल म्हूण तें घायन आमी मुखार ट्रेकिंगाक वयता आसतना पावस चोडोन माती मोव जालोली सो आमकां ट्रेकींग जायना आहलोलें चड वसपाक सो ते मातयेंत आमगेले पांय वयताले आमको चोलोंक देखून जायना आहलें आनी उदक सामकें इतलें फाश्ट येतालें आमको हें जायना आहलो चोलपा देखून सो आमी एकमुखार धरून धरून चलतालीं वयता आसतना मागीर वॉटरफॉल आहा थंय एक सायडी उदक येतालें उदक येतालें तिंगा आमकां क्रोस करपा जाय आहलें सो आमगे गायड आहा तो दुसरे सायडी वोसोन थींग ते सायडीक गेलो आनी आमकां रोप दिली हे सायडीसोन सो आमी चलोन धरून धरून आमी क्रोस केलें आनी मागीर मुखार गेलीं मुखार वोयतकूच मुखार वोयतकूच आनी चलोत गेलीं चलोन ओतकूच लायक आमी हाफ वाटेर पावलीं सो आमकां तितलें एक्सपि ओके आहलो बॅड ऍक्सपिरियन्स तितलें नाहलो आमी फ आमी फस्ट एड बॉक्स केल्लें घेयन आनी दॅन मागीर लॅमन लॅमन वॉटर आनी इलॅक्ट्रोलायट आनी बँडेजीस पेन किलर्स आनी फ्रुट्स खावपा आनी ज्युसीस मोस्ट ऑफ आमी उदक घेवन गेलोलीं कित्याक हें कोरपा लागून मातशें